मैं जेह्ड़ा जेह्ड़े मे ट्रैवल करना न ओह्दे बिच्च केह् करना कि में जेह्ड़ी ऐ ओह्दे बाद रिसर्च करना गूगल जाना गूगल टाइप करना कि जियां केह् केह् ऐ उत्थै होटल किन्नें दा किन्नें होटल न उत्थे खाना कि'यां मिलना कि'यां जाना ते में सारा जेह्ड़ा ऐ ओह् गूगल बिच्च ओह्दे बिच्च तुप्पना उसी पूरी सर्च करना के ओह्दे अग्गे पिच्छे केह् ऐ जगह् घूमने आह्ली किन्ना सेफ ऐ ते में रीलां दिक्खना इंस्टाग्राम पे यूटयूब च दिक्खना ते में पूरा ओह्दे बेच्च सर्च मारना कि किन्ना ते फ्ही केह् करना में कन्नै केह् करना में जेह्ड़ा ऐ न बैग झोला ऐ मेरा बड्डा में उस ओहदे बेच्च न शैल कपड़े पाना ते जूते जि'यां इक दो जूते लेना कन्नै चप्पल लेना ठीक ऐ न उस साबुन लेना ते जियां पेस्ट ब्रश ओह् कन्नै पाना ते चली पौना में करने कन्नै केह् करना कि पैसे जेह्ड़े ऐ ओह् थोह्ड़े पाहन्नां पर्स बेच्च बाकी में मेरे कोल ते अज्जकल गूगल पेऽ चली आ ते गूगल पेऽ ऐ ते एटीएम अगर उत्थै जादा लोड़ पेई गेई में एटीएम दा पैहे कडाई ओड़ना ते जादा जादा में उत्थै होर कुछ करना निं ऐ ते कन्नै एह् ऐ कि जि'यां मैं न उत्थै जि'यां बाह्र जाने आं न ते अस केह् करने में कोशिश करने आं कि रातीं मैं घट्ट गै बाह्र निकलने आं कि में अजनबी आं उत्थै मीं ओह्दे बिच्च जादा पता निं ऐ चलो मैं पढ़ी ते लैना गूगल शूगल अग्गें पिच्छें दिक्ख लैना लेकिन ओह् हादसा होई जा ओह्दा कोई भरोसा निं ऐ ते मैं थोह्ड़ी जेही सावधानी बरतना ओह्दे बेच्च ते में करना केह् करना इ'यां में जेह्ड़ा ट्रैवल ऐ में सोलो बी बड़ा कीते दा ते ओह्दे बिच केह् होंदी ऐ कि थोह्ड़ा जेह्ड़ा खतरा मी इक बार केह् होआ में दिल्ली गेदा हा गेदा में बैगलौर हा दिल्ली च फ्लाइट ही ते बैंगलौर च बापस आया ते में कल्ला हा में गेआ होटल लेने इक प्हाड़गंज आह्ली साइड मी जेह्ड़ा ऐ ओह् उत्थै जेह्ड़ा ऐ ओह् इक दो बंदे मिले जिनें मीं कोशिश कीती मि थ्रैड कीता कि मेरे कोला पैहे खौह्ने दी कोशिश बी कीती ते में थोह्ड़ जेहा हून सतर्क रौह्न्नां हून दिक्खनां ते मीं हिमाचल बड़ा सेफ लग्गेआ अगर में अगर कम्फर्टेबल दी बात करां सेफ जरनी दी बात करां हिमाचल बड़ा सेफ ऐ कन्नै में तुसेंगी एह् आक्खना अगर तुस गड्डी बिच्च जा दे सीट बेल्ट लाओ अगर तुस मोटरसाइकल लेइयै जा दे ते कम्ब्राइडिंग गेर जेह्ड़े होंदे हैल्मेट गल्बस होंदे जि'यां अच्छे जूते जेह्ड़े ऐ ओह् प्रैफर करो ते कन्नै एह् ऐ मी लगदा कि अज्जकल फौनै फोनै आस्तै पता चली जाना तुस एह् बी करी सकदे ओ केह् अगर तुसें सूचना मिली कि जनाब उत्थै जेह्ड़े हलात ठीक निं ऐ अज्जकल आनलाइन जेह्ड़े ऐ नम्बर आई गेदे वाटसऐप नम्बर आई गेदे वाटसऐप नम्बर आई गेदे तुस दिक्खी मतलब फोन करी सकदे हेल्पलाइन फोन करी सकदे जाने कोला पैह्ले तुस उनेंगी पुच्छो क्या हालात ठीक हैन कि नेईं इ'यां जि'यां अल्ले बाढ़ चलै दी शिमला बिच्च चलै दी उत्तराखंड बिच्च बाढ़ चला दी जेह्ड़े एह् अपने जेह्ड़े प्हाड़ ऐ ओह् डिग्गै दे ऐ तुस सारी इंफारमेशन अज्ज थुआढ़े घर सारें कोला पैह्ले निकलने कोला पैह्ले तुस करी सकने ओ कन्नै तुस एह् बी करी सकदे ओ अज्जकल तुस ट्रेन करी सकने ओ ठीक ऐ न तुस कोशिश करेओ जेह्ड़ी लोकल बस ऐ ओह् घट्ट प्रैफर करेओ तुस ते पता निं ऐ ओह् कुत्थुआं कुथुत्आं जानी लेकिन जेह्ड़ा ट्रेन ऐ तुस उसी करी सकने ओ ओह्दे बिच्च तुस पूरा करी सकने ओ ते बाकी होर कोई गल्ल निं ऐ लेकिन एह् ऐ कि तुस